جب ہم چھوٹے تھے ہمارے گھر پر ہی ہمیں مولوی صاحب پڑھانے آتے تھے انہیں سے ہم نے اردو زبان جو ہے پڑھنا بھی سیکھا اور انہیں سے بولنا بھی سیکھا کس لہجے میں ہم نے اردو زبان پر بات کرنی ہے ہم نے اپنے مولوی صاحب سے ہی سیکھا اور ان سے ہم نے کافی کتابیں خود بھی پڑھی ہیں جن سے ہمیں بہت زیادہ جو ہے اردو زبان بولنے کا طریقہ بھی پتا چلا ہے اور انہیں سے ہم نے اور بھی کتابوں سے بہت کچھ سیکھا ہے پڑھنے کے لیے اور ہمارا جو تجربہ ہے زبان کا بہت اچھا رہا ہے اردو زبان جو ہے ہمیں بہت ہی اچھا لگتا ہے بولنا اور جب ہم کسی دوسرے سے ہم اردو زبان میں بات کرتے ہیں وہ بھی بہت خوش ہوتا ہے کہ یہ ہمارے ساتھ کوئی بدتمیزی سے نہیں بات کر رہے بہت تہذیب سے بات کر رہے وہ سامنے والا بھی ہماری بات جو ہے اردو زبان پر بہت خوش ہوتے ہے